साढ़ी मतलब ग्रां रियासी बिच मतलब बहुत सारे ओल्ड ऐज होम न हैन मतलब चाइल्ड केयर मतलब हैन सेंटर हैन अबा दे मतलब उंदे बच्चें आस्तै कोई बी फेसीलिटी मतलब राशन बगैरा सब कुछ ऐ इद्धर रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच और मतलब जिन्ने बी साढ़े इद्धर हैन आरगनाइजेशन बनी दियां इक मतलब साढ़े रियासी बिच जियां संगम थेटर ग्रुप होई गेआ बच्चें गी एक्टिबिटीज करवांदे मतलब कुछ बी इक सोसाइयटी ऐ पृथी वेलफेयर सोसाइयटी ऐ हर लेबल दे लोकें गी हर इक चीज दा मतलब कोई बी टेलेंट होऐ मतलब बच्चे अंदर कोई संगीत दा कोई गाने दा कोई नाच दा कोई कुछ बी टेलेंट होऐ ते ओह् बच्चा जाई सकदा अपने टेलेंट शो करी सकदा ते हर इक हर इक फैसीलिटी जेहड़ी ऐ साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट गी दित्ती गेदी ऐ में बहुत ही प्राउड फील करनी आं कि मी रियासी डिस्ट्रिक्ट दी इक मतलब कि रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच जन्म लैता बहुत बहुत अच्छा ऐ रियासी डिस्ट्रिक्ट ऐ बहुत ही ज्यादा ते सारी जेहड़ा बी मिगी सुनै दे में इयै चाहन्नीं के तुस सारे सारे इद्धर रियासी डिस्ट्रिक्ट विजिट करो एहदी खूबसूरती दिक्खो मतलब इद्धर बहुत सारे सांग बगैरा सारे किश बने दा मतलब ऐकटिंग होआ दियां डांस बगैरा सब कुछ इद्धर साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच होआ दे कि बहुत हि ज्यादा खूबसूरत ऐ एह् ते बहुत ज्यादा खूबसूरत कोई बी मतलब ओह् होंदिया फंक्शन बगैरा साढ़े इद्धर रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच मतलब प्हाड़ इन्ने खूबसूरत बाह बाह हर इक मदिंर बहुत सारे मंदिर ऐसे न दूरा दूरा लोग आंदे बहुत अस एह् चाहन्ने आं के साढ़े इद्धर लोक बिजट करन औन इद्धर सारे रियासी दी ब्यूर्टी दिक्खन मतलब बर्ल्ड दा सब तू हाईऐस्ट पुल रियासी डिस्ट्रिक्ट बिच बना दा ऐ लिथियम हून थोह्ड़े म्हीने पैहलें मतलब लिथियम निकलेआ सलाल इद्धर सलाल दियां प्हाडियां ना लिथियम निकलेआ जेहड़ा् अस मतलब बाहरा दा इम्पोट करदे हे ओह् अज्ज साढ़ी रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर स्टेट दे इक छोटा जेहा रियासी डिस्ट्रिक्ट ऐ ते ओहदा इक ग्रांव ऐ सलाल ते उद्धरा एह् इक लिथियम जेहड़ा असेंगी पाया गेआ ऐ मतलब टनस मतलब केइयें टनस दे हिसाब कन्नै ते अस इयै चाहन्ने आं कि साढ़े रियासी डिस्ट्रिक्ट थ्रू साढ़ी इंडियां दी कोई बी कमी ऐ जेहड़ी ओह् पूरी होवे सारी रियासी च कोई बी चीज दी कमी नेईं ऐ हर इक फैसीलिटी चाहे ओह् मेडीकल दी होऐ चाहे ओह् हाॅस्पिटल दे होवे चाहे ओह् कुछ बी होऐ हर इक दा टेलेंट जेहड़ा शो बी करी सकदा ऐ ते बहुत बहुत थेक्यू